یہاں پہ تعلیمی نِظام تو بہت خراب ہے اور یہاں پہ نہ یونیورسٹیوں میں کچھ اچھا پڑھائی ہے نہ کچھ اسکالر شپ وغیرہ ہے بچّوں کے لیے نہ کچھ انتظام ہے اور اسکولوں میں تو بہت بہت بد سے بدتر ہے حالت بچّوں کی پڑھائی کی نہ ٹیچرس صحیح ہے بچّوں کی نہ صحیح اُن لوگوں کی تربیت تعلیم صحیح ہوتی آپ لوگ مہربانی کر کے صحیح طریقے سے بچّوں کو اسکول سے لے کے کالجز یونیورسٹیز سب اچّھا کریں گے تو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے آپ لوگ تو ہمارے بچّے باہر جا کے کیوں تکلیف اٹھائیں گے بولیے آپ